جیسے کہ آپ نے میرے گاؤں کے اسکولوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں دوسرے شہروں کے اسکولوں کے مقابلے میں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ جو گاؤں کے اسکول ہوتے ہیں اس میں اتنا اچھا نظام نہیں ہوتا ہے اتنے اچھے رولس نہیں ہوتے ہیں جب کہ جو شہر کے اسکول ہوتے ہیں اس میں کافی اچھا نظام اور رول رول ہوتے ہیں جس کو بچوں کو فالو کرتے ہیں اور وہ باقاعدگی سے تیار ہو کر ہر چیز ہر چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اسکول جاتے ہیں جبکہ گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گاؤں کے اسکول ہوتے ہیں وہاں کے ٹیچرس اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں جبکہ شہر کے جو ٹیچرس ہوتے ہیں شہر کے اسکول کے وہ کافی اچھے ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں کافی توجہ دیتے ہیں یعنی کہ بچوں کی پڑھائی پر کافی دھیان دیتے ہیں لیکن گاؤں میں ایسا نہیں ہے وہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں گاؤں میں اور جو شہر میں بچوں کو شہر کے اسکول میں بچوں کو کافی تہذیب آداب یہ سب سکھائے جاتے ہیں لیکن گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے گاؤں میں پڑھا کر بھیج دیتے ہیں بچوں کو اتنے اچھے سے ان کی تعلیم نہیں ہو پاتی ہے گاؤں میں جبکہ شہر میں کافی اچھی تعلیم ہوتی ہے شہر کے بچے مہذب ہوتے ہیں یہ سارے وجوہات ہیں